जोंनि आसामाव फालांगिरि खालामनो थाखाय इसे गोब्राबानो जाहाते जोङो गइनि बिजनेसानो जा जियानो खालामा मानो फार्सआव गावनि फकेटनिफ्राय इनभेसखौ खालामनांगोन इनभेसखौ गाव खालामनो हाबासो फालांगिरिखौ जों खालामनो हागोन जेरै जोंनियाव मोनसे गिदिर बिजिनेस खालामनो सानोब्ला गोबां हेंथा खालामनाय फोरमायथि थायो अनेक बुंनाय अनेक रोखोमनि बुंनाय बेफोरखौ बुंनानै मानसिफोरखौ नारबास खालामहैयो खामानिफोरखौ जाफुं होया बेफोरावनो जोंनि खामानिफ्रा थालाङोना मायो जाहाथे बेफोर खामानिफोरखौ मावनायनि सिगां गाव मोजाङै सान्नानै आरो गोग्गाथि जानानै थानानै मावलाङोब्ला खामानिफ्रा जालाङो जाहाथे बिदिनो माबा मोनसे फालांगि खालामोबा गइनि फालांगियावनो जा जेयावनो जा दा गइनि फालांगि खालामनायाव बेफोरबायदि हेंथा फैयोब्ला बि गावनि गोसोनि सान्नाय बिदि खालामलाङोबासो जालांगोन गेदेर फालांगि खालामनो हालांगोन नाथाइ गुबुननि बुंनायफोरखौ खोनासंनानै जुदि थायोब्ला मालाबाबो गाव आवगायलांनो हानाय नङा दा बेफोरबायदिनो मोनसेनिफ्राय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे सोरबा माबा माबि खालामगोन सोरबा बुंगोन सोरबा माबागोन दा बेफोरखौ खोमा सुवा लासिनो गावनि गोसोनि गोख्रों हमथानानै जुदि गाव फालांगिखौ खालाम लांबाय थायोब्ला जोबोर मोजां फालांगि खालामनो हागोन आरो बिजिनेसबो खालामनो हागोन बेफोरबायदिनो गइनि बिजिनेसखौ खालामनानै गेदेर खालाम लांनो हागोन बेफोर बायदिनो जोङो जाहाथे जों दुखान मोनसे खुलिनो थांबाबो बेफोरावबो जोबोर हेंथा फैगोन बुंगोन मानसिफ्रा बेयाव दुखानाव सेल जानाय नङा मोजां नांनाय नङाथ' बेफोरखौ खोमा सुवा लासिनो गावनि गोसो बायदि खालामनानै गोसो बायदि होनानै आरो थांखि लानानै जुदि खालामोबा मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ लाबोनानै देखायोबा दखानफोराव थ' खास्ट'मारफोरखौ एट्रेक खालामनो हायोबा मानि आंनि फालांगिया जोबोर मोजां जालांगोन फालांगिखौ जेसेनो हायो जोंनो मोजां खालामनो थाखाइ नों गुबुनजोंबो मोजां जाफानो नाजानांगोन गुबुना जेसेबांखि गाज्रि साना मानो होमबाबो नों मोजां जानानै देखायनो नांगोन खालामनो नांगोन अब्लासो फालांगिया गोजौआव दावख्लाय लांगोन नङाब्ला जोङो फालांगि खालामब्ला गोग्लैनानै थालांबाय थागोन जुदि गुबुननि बाथ्राफोरखौ खोनासङोब्ला गुबुननि सान्नायफोरखौ लायोब्ला बुंनायफोरखौ लायोब्ला होमबाना जों मालाबाबो फालांगि खालामनो हानाय नङा मानो होमबा फालांगि खालामनोब्ला गाव गावखौनो गाव गोख्रों खालामनानै खालामलांबाय थानांगोन आरो जौगा होलांबाय थानांगोन जाहाथे गुबुननि बुंनायखौ जुदि लानानै जों थायोब्ला मालाबाबो जौगासारनो हानाय नङा ओंखायनो गासै फालांगि खालामनायाव गोसो बेफोरबायदिनो दे गावनि गोसोनि सान्नानै आरो गावनि गोहो बोलोखौ होंगारनानै जुदि नाजा लांबाय थायो अब्लासो फालांगिया मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांबाय थागोन नङाबा बे फालांगिया मालाबाबो जानाय नङा आरो जाफुंनाय नङा बेखायनो गोबां अनेक बिजिनेस खालामनो हायो जोंनि आसामाव जाहाथे नानि बिजिनेस खालामनो हायो नानि फालांगि गइनि फालांगि बेफारनि फालांगि दख'ना फान्नायनि फालांगि मैगं थाइगं फान्नायनि फालांगि अनेख रोखोमनि फालांगि खालामनो हायो आरो बेफोरबायदिनो गोदो गोदो दुखान खुलिनानै फालांगि खालामनो हायो बेफोरावबो गोबां जेंनाफोर फैयो बेफोरखौबो सुंस्र लांनानै जेंनानिफ्राय गोजान जानानै नों बासिनानै थानानै फालांगि खालामनो नाजानांगोन होमबासो गोदोर गोलाव फालांगि खालामनो हागोन नङाबा फालांगि जानाय नङा